खेल दोस्त के साथ खेलेंगे तो हंसी मस्ती होगी और तनाव से दूर हो जाएँगे और खेल खेल से बॉडी भी फिटनेस अच्छी रहेगी हमें खेलना चाहिए और लूडो बहुत अच्छा लगता है खेलने में उसमें दिमाग लगता है हाँ ऐसे इसको काटना है जीतना है हाँ क्रिकेट सबसे अच्छा लगता है क्रिकेट जब खेलने जाते हैं अपने दोस्तों लोग के साथ कहीं जिला स्तरीय जीतते हैं तो बहुत मन में प्रसन्नता होती है की हाँ आज हम लोगों ने मैच जीत लिया तो खेल खेलना चाहिए उससे सीख मिलती है और जो वॉलीबॉल होता है वो वो भी खेल बहुत अच्छा है उसमें सब दोस्त लोग के साथ रहते हैं और खेलते हैं ऊपर बॉल मारते हैं तो अच्छा लगता है हवा में बॉल रहती है

कबड्डी खेलने में बहुत मजा आता है उसमें सब रहते हैं पकड़ते हैं एक दूसरे को तो वो भी अच्छा है

खेल में सबसे ज्यादा आनंद आता है गिल्ली डंडा खेलने में गिल्ली डंडा खेलते हैं तो सब लोग एक दूसरे को भगाते हैं तो भी खेल अच्छा है पर हमको ज्यादा से ज्यादा खेलने में लीडो मजा आता है लीडो खेलेंगे उसमें दिमाग लगेगा नागिन वाला होता है चार कलर वाला होता है उस चार लोग रहते हैं सभी को मिलके खेलना रहता है और विनर एक ही होता है और बहुत अच्छा लगता है खेलने में इसलिए खेलने से हमारी बॉडी भी फिटनेस रहती है दिमाग की फिटनेस अच्छा रहता है अब तनाव से लोग अच्छे रहते हैं कोई टेंशन नहीं आता दिमाग में खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है